نوزائید بچوں کو صاف سُتھرا ماحول مِلے اِس کے لئے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے آس پاس کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا اُس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے گھر اور دوسرے نمبر پر ہے گھر کے آس پاس کا ماحول جیسے کہ گلیاں سڑکیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کم سے کم گندگی رکھی جائے